राजस्थान में अहिड़ियूं घणे ई आध्यात्मिक ऐं वेलनेस सेंटर्स आहिनि जिते पर्यटक वञी ता सघनि जीअं विपासना मेडिटेशन सेंटर आहे मानस योग क्लासिस आहिनि ऐं राजयोग मेडिटेशन सेंटर बि आहिनि ऐं बि घणी आहिनि जिते माण्हू वञी करे वेलनेस जे बारे में ऐं आध्यात्मिकता जे बारे में सिखी था सघनि